जय झूलेलाल जय झूलेलाल साईं हीरा डेरी सां था ॻाल्हायो जी हीरा डेरी सां था ॻाल्हायो मुंहिंजे घरु महिमान अचण वारा आहिनि खीर अचे छा मूंखे मूंखे ॿ किलो खीर खपे हा और ॿ किलो पनीर बि खपे हा सोया चाप बि लिखी छॾियो पंज किलो हा मुंहिंजो नालो मुंहिंजो नालो शगुन आहे ऐं मां कवंरराम मंदिर जे हितां लाजपत नगर ॿ सी ब्लॉक में रहंदी आहियां हांजी मुंहिंजो ऑडर लिखियो ॿ किलो खीर हा ऐं पंज किलो सोया चाप बि लिखी छॾियो हा घणी देरि में पहुचाए छॾंदो ऐं हीअं कयो पेमेंट ऑनलाइन बि थी वेंदी कैश बि थी वेंदो तव्हां कीअं वठंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं खीर जो अघु छा थो हले अछा हीअं कयो की मूंखे ॾही बि खपे त ॾही बि लिखियो पंज किलो ॾही बि करे शॾो पनीर ॾही बि करे शॾो ठीकु आहे ठीकु आहे सफल मटर आहे तव्हां वटि सभु कुझु आहिनि ॿ किलो मटर बि करे छॾिजो ठीकु आहे ठीकु आहे पहुचाए छॾिजो ठीकु ठीकु ठीकु जय झूलेलाल ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं ठीकु आहे जय झूलेलाल